جی آپ علیزہ ٹیلر سے بات کر رہی ہیں جی مجھے ہے نا ایک آؤٹ فٹ سِلوانا تھا کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں مجھے ایک آؤٹ فٹ سِلوانا تھا اپنا

مجھے گاؤن چاہیے تھا کفگیر میں آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کیسے مطلب آپ کس ریٹ میں سی سکتی ہیں اور کیسے کتنی جلدی دے سکتی ہیں ایسے نہ مجھے بہت جلدی چاہیے تھا ارجنٹ میں سِلوانا تھا نہیں میم مجھے دو تین دِن میں نہیں اصل میں مجھے پرسوں ہی چاہیے تھا مجھے پرسوں پہننا ہے کتنا چارج لگے گا میم میم تھوڑا کم نہیں لے سکتی بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہ تو نہیں میم ارجنٹ سے سِلوانا تھا تو یہ تھوڑے کم بھی تو کر سکتی ہیں نا آپ پیسے ایسا تھوڑی ہے کہ ارجینٹ میں آپ اتنے زیادہ پیسے لیں گی آپ تو ڈبل پرائز بول رہی ہیں نہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں نہیں اصل میں میرے بھائی کی شادی تھی تو نہیں نہیں میم اصل میں مجھ میرے بھائی کی ہی شادی تھی تو میں نے آپ کا کافی سارا نام سُنا ہے یہاں تو میں نے سوچا کہ اِس بار آؤٹ فٹ آپ سے سِلوا لوں میں نے کافی نا آپ کا نام سُنا ہے کہ آپ بہت اچھے سے سیتی ہیں بہت فنیشنگ سے سیتی ہیں جیسا ڈیزائن دو آپ بالکل ویسی ہی سی دیتی ہیں اچھا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کی شاپ کہاں پر ہے اچھا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کی شاپ کہاں پر ہے اچھا آپ کی اچھا علیزہ ٹیلر کے نام سے ہی ہے آپ کی شاپ کب سے کب تک کُھلی رہتی ہے اور آف کس دِن کا ہوتا ہے آف کس دِن کا ہوتا ہے مطلب آپ کی دُکان کس دِن بند رہتی ہے

ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں بعد میں کال کر کے کہ مجھے کیا چاہیے ٹھیک ہے